ہیلو جی بھائی زید بھائی سے بات ہو رہی ہے زید زید بھائی مجھے نا ذرا کچھ سوال پوچھنا تھا ذرا میرا ابھی تین مہینے بعد ایک بہت بڑا کمپٹیشن ہونے جا رہا ہے اسٹیج پہ تو مجھے پچھے کچھ دنوں سے تھوڑا سا پرابلم چل رہی تھی اور اچھی ڈائٹ وغیرہ کو لے کے تھوڑی سی پرابلم جو کہ تھوڑا پیٹ میں پرابلم چل رہی ہے تو میں سوچ رہا تھا کہ آپ سے تھوڑا بہت ریفر وغیرہ کر لیتا ہوں تو ابھی آپ فری ہیں بات کرنے کے لیے ہاں تو میں پوچھ رہا تھا یہ ابھی کچھ ٹائم سے تھوڑا سا پاور لفٹنگ چھوڑ کے میں نے تھوڑا بہت باڈی بلڈنگ کی طرف تھوڑا فوکس زیادہ کر لیا ہے جس کی وجہ سے پرفارمس تھوڑی کم آ رہی ہے تو بہت دنوں سے میں نے کریٹن وغیرہ تو میں ل لیتا ہوں نہیں کچھ کافی ٹائم ہویا کریٹن نہیں لیے ہوا تھوڑے بال جھڑنے کی کمپلینٹ آ رہی تھی تو کیا ایسا سچ میں ہے کہ کوئی کریٹن لینے سے بال جھڑ جاتے ہیں

جی جی نان ویجیٹیرین ہوں جی جی جی کھاتا ہوں

ٹھیک ہے ٹھیک ہے

ٹھیک ہے مطلب کریٹن کی کوئی ایسی خاص ضرورت ہے نہیں جی جی ٹھیک ہے ٹھیک آ ٹھیک ہے پانچ

ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بڑھیا پھر تو جی جی جی اور باقی ابھی تھوڑی سی ایک یہ بھی ہو رہا تھا کہ اب میرا بوڈی ویٹ ستر ہے اور میں سیونٹی فائیو سیونٹی ٹو کے آس پاس سیونٹی سیونٹی فائیو رینج میں کمپٹیشن کرنے والا ہوں تو اپنی باڈی ویٹ سے کتنا گرام پروٹین مجھ لین بیٹر رہے گا

اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک